جی ہاں نوجوان نسلیں بھی اپنی ثقافت ثقافتی اقدار پر بہت سختی سے عمل کرتی ہے نوجوان نسل کا جو حال ہے وہ کہنا اور اس پر بات کرنا بہت مشکل ہے لیکن میں جیسا دیکھ پاتا ہوں اور سمجھ پاتا ہوں وہ یہ ہے کہ نوجوان نسل کے بارے میں لوگوں کے درمیان یہ غلط فہمی عام ہے کہ وہ غلط راستے پر چلتے ہیں وہ اپنے بڑوں اور بزرگوں کی بات نہیں مانتے ہیں ان کو اپنے بڑوں کی بات اچھی نہیں لگتی وہ اپنا راستہ خود طے کرتے ہیں یہ بات تو کسی حد تک صحیح بھی ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ نوجوان نسل اپنی ثقافت اور اپنی تہذیب کو بالکل ہی بھول چکی بھول چکی ہے اور نئے دور کی نئی چیزوں کو اندھی تقلید میں اس کے پیچھے بھاگنے بھاگے چلے جا رہی ہو آج کے نوجوان ان بہت زیادہ بہتر ہے پہلے کے نوجوان کے بارے میں آج کا نوجوان ہر ایک بات کی تحقیق کرتا ہے تہذیب کو ماننے میں بھی وہ پہلے سمجھتا ہے ثقافت کو وہ مانتا ہی ہے اور اس کو اپنی ثقافت پر فخر بھی محسوس ہوتا ہے